पोथीके जे भूमिका होइत छै से हमरा बड्ड नीक लगैए खास कऽ के जे मतलब कोनो हास्य व्यङ्गसँ जुड़ल पोथी रहैत छै तऽ ओकर लेखक जे मतलब प्रस्तुति करैत छथि मतलब हुनकर भाव प्रस्तुति छनि ताहिपर हम बड़ा मतलब जे छै से गौरसँ पढ़ैत छी हम एहिठाम उदाहरण देब अहाँके एकटा अभिनन्दन ग्रन्थके हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ एही बीचमे पढ़लहुँ हेँ हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थमे एकटा पाँति छै ओहिमे छलै कि जे हरिमोहन झाकेँ पत्नी मरि रहल छथिन अन्तिम साँस छनि आ ओहि कालमे छै एकटा ट्विन ब्रदर जौआंँ ब्रदर अमरनाथ विश्वनाथ जी हरिमोहन झा लग पहुँचलखिन हेँ आ कहलखिन हेँ गुरुवर एहि नश्वर संसारमे एहिना लोक अबैए चलि जाइए एहिलेल मतलब जे छै से की करबै हिनकर औरदा पूर्ति भऽ गेलनि हेँ आब ई प्रस्थान करतीह हमसभ एहिमे मतलब दुःखद समयमे लेकिन ओहन विकट परिस्थितिमे हरिमोहन झा रहथि तकर बावजूदो ओ कहलखिन कि नहि एहिमे अपवाद अछि तऽ ओ तऽ अमरनाथ जी चौंक कऽ पुछलखिन की अपवाद अछि कहलखिन किछु गोटे अबैत तऽ छथि सङ्गे लेकिन जाइत छथि बेराबेरी जेना अहाँ दुनू भाई अमरनाथ विश्वनाथ एलहुँ सङ्गे जायब बेराबेरी मने हमर कहब ई अछि जे एकदम व्यङ्गात्मक एकदम सटीक आओर सटीक उदाहरणकेँ सङ्गे हरिमोहन झा ओहि समयमे बजलखिन जाहि समयमे कि हुनकर पत्नीके देहान्त आब होइतनि तब होइतनि तऽ किताबके बात जखन चललै हेँ हम जयधारी सिंह प्रभाकरकेँ से एकटा किताब पढ़लहुँ मैथिलीकेँअष्टम अनुसूचीमे स्थान कियाक ने आ ओहिमे ओ एक एकटा उदहारण एहन देने छथिन जे आइके तारीखमे एकदम सटीक जे छै से से बैसैए तहिना मतलब हम अपनो उछन्नर किताबमे मतलब किछु चर्चा कयने छी जेना लुच्चा छौड़ाकेँ चलती आ कटहा कूकुर ककरो नहि छोड़ैत छै तऽ एहिसभ तरहक बात जे व्यङ्गात्मक भीमनाथजीके किताब रहैत छनि तऽ ओ भीमनाथ जीके किताबमे एकदम सटीक वर्णन एकदम रहैत छनि हुनकर जे छै से भाव भूमि रसबन्धमे बहुत रास एहन चीज पढ़लहुँ हेँ जे देखके मोन गदगद भऽ गेल अमरनाथजीके हास्य व्यङ्गके कवकव एकटा किताब छनि ओहिमे जे पढ़ैत छी तऽ आदी ओल खटाइ नोन तेल मिरचाइ ओकर भूमिकेमे ओ लिखके शुरू कऽ दैत छथि आओर सोनी प्रोफेसर सोनी कुमारीके एकटा किताब एहि बीचमे किछु विश्लेषण पढ़लहुँ हेँ आ चित्रमय बालकथा पढ़लहुँ हेँ ओहू बालकथाकेँ एक एकटा कथा जे छै से देख कऽ बुझाइत छै जेना जे आब सहीमे बच्चामे जे सुनाओल जाइत छले हेँ ओ कथा आब स्पष्ट लगैए आ ओ कथाचित्रो देखि कऽ ओहिना मनभावन मोन होइत रहैए तऽ एहिठाम हम बेसी पोथीकेँ उदहारण यदि देबय लागब तऽ बहुत समय लगतै लेकिन मोनमे जे अभिलाषा अछि ई अङ्ग्रेजीयो किताब पढ़ने छी हिन्दियो किताब पढ़ैत छी मैथिलियो किताब पढ़ैत छी हम एकटा किछु दिन पहिने से चिता की लपटेँ आचार्य चतुरसेनके किताबकेँ से अनुवाद केलहुँ मैथिलीमे हिन्दीसँ आ ओ किताब एहन छै जे एकटा हमरा दीनानाथ यादव अधिवक्ता कहलनि ई किताब अन्त तक हमरा बँधने छले हेँ पढ़ैके लेल विवश कऽ देने छले हेँ तऽ किछ किताबके कन्टेन्ट अलग होइत छै आ ई जे छै से मतलब ट्रोलेरेबल होइत छै लोककेँ उबियाए नहि दैत छै एहिसँ अतिरिक्त मतलब हम की कहू पोथी पढ़नाइये अपना आपमे बहुत नीक काज छै